रसोई घर में विभिन्न प्रकार के बर्तनों को प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में भोजन बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के बर्तनों के उपयोग आते हैं जिसमें कि कुकर कड़ाही पतीला छरिया कड़छी तवा इत्यादि हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाने के लिये किया जाता है दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तथा इस भोजन को बनाने के लिये रसोई में विभिन्न प्रकार के बर्तन मौजूद होते हैं प्रत्येक बर्तन की अपनी एक विशेषता होती है अपना एक कार्य होता है कुछ बर्तन ऐसे हैं जो प्रत्येक रसोईघर में आसानी से मिल जाते हैं जैसे कि कुकर कड़ाही तवा गंजी इत्यादि कुकर का प्रयोग दाल चावल बनाने में या ऐसे किसी भी भोजन को बनाने में जिसे कि बनाने पर आमतौर पर अधिक समय लगता है वे उसे कम समय में तैयार कर देता है कड़ाही का उपयोग सब्जी को बनाने में किसी चीज़ को तलने में किया जाता है गंजी का प्रयोग चाय बनाने में दूध तपाने में या दूध को संग्रहित करने में किया जाता है इसी के साथ तवा का उपयोग किसी भी चीज़ को सेकने में रोटी बनाने में किया जाता है इसी के साथ साथ खाने को परोसने के लिये डोंगे का प्रयोग कलछी का प्रयोग छरिया का प्रयोग किया जाता है खाना खाने के लिये थाली प्लेट कटोरी ग्लास चम्मच इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है आज के आधुनिक समय में कई आधुनिक उपकरण भी आ गए हैं जिसने कि रसोई व खाना बनाने को अत्यंत सरल किया है जैसे कि माइक्रोवेव ओवन इत्यादि